हे हम त आइरन मे ठका गेलहुँ पाँच हजार रुपैओ लागल आओर आइरन त छओ महीना नहि चलल हम त ठका गेलहुँ आइरनमे